जी बैंक के बारे में हमें भी कुछ अनुभव है और हम यह बता सकते हैं कि बैंक में काफ़ी ज़्यादा टाइम व्यतीत होता है इसीलिए लोग आजकल ए टी एम का प्रयोग करते हैं बैंक में हमें लाइनें लगानी पड़ती हैं पर्चियाँ भरनी पड़ती हैं तथा वहाँ की कर्मचारियों से रूखा व्यवहार भी करने को करते हैं तथा कुछ लोग जो शिक्षित नहीं रहते हैं उन्हें कागज़ी कार्यवाई ख़ुद से नहीं कर पाते हैं वह दर दर भटकते हैं वह अपना काम स्वयं नहीं कर पाते इसलिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बैंक में इसीलिए लोग ए टी एम का प्रयोग अत्यधिक करने लगे हैं इसमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं गलत अगर भरा गया तो पैसे नहीं आतें या फिर अन्यथा और भी काफ़ी परेशानियाँ हैं